हेलो मां हुन जे मां ऑला जे ड्राइवर जे बारे में कंपलेन रजिस्टर करणु चाहियां थी जे मां हितां खां बॉम्बे लाइ टॅक्सी बुक कई हुई हुनजो फै जेको उहो भाड़ो हुओ उहो हुओ सौ रुपयो उहो वधी करे जंहिं महिल मां लोकेशन ते पहुती आहियां तंहि महिल मूं खे उहो जेको ड्राइवर आहे उहो मूंखे घुरे थो ब सौ रुपयो ॾे मां छाजे वास्ते ॿ सौ रुपया ॾियां हुनखे जॾहिं मूंखे फ़ैड ऐं मुखे भाड़ो ॾेखारियई मुंहिंजे मोबाइल एप ते त पा सौ सौ रुपया हुओ त मूंखे ॿ सौ रुपया कीअं थो घुरी सघे ऐं चवे थो मां ऐं एतिरी ट्रेफ़िक हुई हे हुई त हिनजे करे मुंहिंजो पैट्रोल एतिरो वियो हुओ इहो सभु थियो त हुन में मुंहिंजो कोई लेनो देनो नाहे जॾहिं मां एप मां बुक कयो आहे त मूंखे हुनजा बराबरि मां सौ रुपया ई ॾींदसि मां छो वधीक ॾींदसि उहो हुनजो लूकआउट आहे ऐं तव्हांजी कंपनी जो लूकआउट आहे हुन में मां कहिड़ी ॿधियल न आहियां मां सौ रुपया ॾियण वारी आहियां ऐं मां हिनजे हिनजे बारे में शोशल मिडीया ते बि विझंदसि की तव्हांजो ड्राइवर इहो इहो इअं इअं करे थो ऐं मां कंप इहो मां कंप्लेन रजिस्टर क कयां थी ऐं अग मां सौ रुपए खां वधीक हुनखे ॾियण वारी कोन आहियां